وعلیکم السلام نہیں میم ہم نہیں رکھے ہیں سب دے دیے اپنے یہاں ہر جگہ چیک کر لیے ہیں تو چیک کیے ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے نہیں میم ہم اپنے یہاں سب کچھ چیک کر لیے نہیں ہیں ہمارے یہاں دھوکا دھری نہیں ہوتا ہے اچھے سے پیک ہوتا ہے نہیں میم ہم اچھے سے پیکنگ کر کے دیے ہیں نہیں دھوکہ دھری ہوا ہمارے یہاں ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے میم کہہ رہے ہیں تو چیک کرتے ہیں ہمارے یہاں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے پھر بھی چیک کرتے وعلیکم السلام